हा असांजी दिल्लीअ में त इलाही इलाही लोकप्रिय उत्सव थींदा आहिनि कार्यक्रम थींदा आहिनि जेके आयोजित कया वेंदा आहिनि जीअं त असांजे दि दिल्लीअ जे झूलेलाल मंदिर दिल्लीअ में केतिरा ई झूलेलाल मंदिर आहिनि हर मंदिर में सोरहं जुलाई खां वठी चोवीह अगस्त ताईं इहे चालीह ॾींहं जोतूं बहिराणे साहिब जी जोतूं निकिरंदियूं आहिनि जोतियूं ठहाराएबो आहे ॿहिराणो ठहंदो आहे ऐं रोज झूलेलाल जा गीत ॻाइंदा आहिनि ऐं आरती पलव साहिब इहे सभु कंदा आहिनि ऐं रोज उन जोत जो विसर्जन बि थींदो आहे दिल्लीअ जे हर झूलेलाल मंदिर में लॻभॻि भंडारा बि थींदा आहिनि ऐं चङा ई माण्हू उनजो आनंद वठंदा आहिनि ईंदा आहिनि मौज मस्तीअ जो आनंद वठंदा आहिनि हाज़िरी ॾींदा आहिनि झूलेलाल साईंअ जी किरपा सभिनी ते रहंदी आहे या झूलेलाल साईं जो आशीर्वाद वठण सभु हर तरह खां सिंधी माण्हू पंहिंजे पंहिंजे घरनि मां निकिरी मंदरनि में वेंदा आहिनि जीअं लाजपत नगर मं झूलेलाल मंदिर केशवपुरम झूलेलाल मंदिर शालीमार बाग झूलेलाल मंदिर अशोक विहार झूलेलाल मंदिर पश्चिम विहार राजोरी गार्डन मोती नगर राजेंद्र नगर न्यू राजेंद्र नगर जनकपुरी ऐं एतिरा केतिरा ई झूलेलाल मंदिर आहिनि जाते माण्हू वञी करे हाजिरी ॾींदा आहिनि शेवाऊं कंदा आहिनि भंडारा कंदा आहिनि ऐं झूलेलाल साईंअ जी पंहिंजी आशीष महिर वठी ईंदा आहिनि हर तरह खां आनंद ऐं गुजारनि में गुजारींदा आहिनि असां सभु तरह खां तीज त्योहार पंहिंजा खूब खुशीअ सां मल्हाईंदा आहियूं गुरूनानक जयंती मल्हांईंदा आहियूं ऐं अहिड़ा ॿिया बि केतिरा ई उत्सव आहिनि जेके मल्हाए वेंदा आहिनि